क'क्राझार जिल्लायाव गाहाय दावबायनाय खाबुफ्रानो जाहैबाय से नाम्बाराव जों बास नुनो मोनदों बेजों लोगोसे रेल गारिनि खाबुयाबो मोजां

सामफ्रोमबो जों सोलिनो थाखाय लामा गुसुं गुसुं हान्थिनो थाखाय जों बेटारि गारिखौबो जोबोत मोजाङै बाहायनो हादों आरो लोगोसे गावबा गावनि जोङो नखरनिनो जेरै मटर साइकेल गारि फिसा बेफोरखौबो जों बाहायनो हादों नायनो थाङोबा क'क्राझाराव जों गाहाय दावबायनायाव जेबो हेंथा नुनो मोनाखै आरो जोङो गासिबथिंनिफ्रायनो मोजाङै जोङो दावबायनो हादों होनना आं नुह'रो दा बेजों थाफानाय जेंनाफोराबो माखासे दं जेरै बेबादि गारि मटर बांसिन जानायनि थाखाय गुबुंले आबहावाबो नुनो मोनदों आरो बे लामानि असुबिदानि थाखायबो माखासे जाब्र'ब थेनाय नुनो मोनदों मानो होनोब्ला क'क्राझाराव दासिमबो फर लाइन नङा सिंगेल लाइननि थाखाय जोङो गारि मटर सालायनायाव एसे असुबिदा नुनो मोनदों